हेलो आहाँ ओला सँ बजै छियै हमरा गाड़ी कैंसिल करबाक अछि जे बीस तारीख कऽ आर्डर देने रही गाड़ी कऽ अबै कऽ से कोनो घटनावश हमर गाँवकेँ बगलमे कोनो घटना घटि गेलै घटि गेलै तऽ ओहि वजहसँ हम नहि जायब तऽ ई हम कैंसिल करब भऽ गेल आओर पैसा हमरा वापस कऽ देब कते दिनमे वापस करब से हमरा कहि दियऽ